जोधपुर ज़िले में रीति रिवाजो को ज़्यादा मान्यता दी जाती है जो जिस तरीके से मारवाड़ी लोग हैं वो इन प्रथाओं को रीति रिवाज को ज़्यादा मानते हैं जैसे उनमें होता है कि भाई हमारे घर की औरत है जो घूंघट में रहे और घर से बाहर न निकले कोई कई प्रकार की कामकाज का मतलब बाहर का जो कामकाज है वो लेडिज बाहर नहीं कर सकती है वो जो बाहर का काम है वो जेंट्स ही करेंगे और हमारे में जैसे रीति रिवाज होता है कि भाई आज यह है वह है तो उन चीज़ों में जैसे कोई भी तीज त्योहार आता है उसमें भी लेन देन करना पड़ता है कुछ कपड़े देना पड़ता है किसी को क्या है और जैसे शादी वगैरह होती है तो उनमें भी काफ़ी धूमधाम से भी मनाया जाता है और ये शादी का जो है वो रीति रिवाजों से ही की जाती है शादी भी कई प्रकार के मतलब जैसे घुंघट हाँ जैसे घूंघटका बहुत ज़्यादा है यहाँ पर रीति रिवाजों में हमारे घूंघट बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है बड़े बुजुर्गों के सामने तमीज़ से इज्ज़त से अपने पहनावे को पहन के रहना पड़ता है घूंघट उनके सामने से हटा नहीं सकते हैं और जो अगर वो बैठे हैं तो वहाँ पर भी हम लेडिस बैठ नहीं सकती हैं खान पान में हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर जेंट्स का रहे हैं तो पहले जेंट्स आएंगे फिर बाद में लेडिस खाएगी और मतलब वो बैठे हैं तो हम लेडिस भी बैठ नहीं सकते हैं और वो अगर चले जाए तो हम बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं और फिर अपने सिर पर से पल्लू हटा सकते हैं